ठाणे जंहिड़े शइर में जामु अहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि जेकियूं असांखे पंहिंजे तरफ़ु खीचंदियूं आहिनि ऐं ॿाहिरां शहर मां जेका बि माण्हू ईंदा आहिनि देश विदेश मां उहे बि जामु ख़ुशि थी रहंदा आहिनि जीअं की गोरखगढ़ फोर्ट आहे शिव मंदरु आहे चर्चूं आहिनि तानसा डैम आहे लेकस आहिनि ऐं जानवरनि जो हिकु वाइल्ड्लाइफ बि आहे त हुते माण्हू जामु ई ख़ुशि थी वेंदा आहिनि उहे सभु जॻहियूं ॾिसी करे हिन करे माण्हू हिते हिस्ट्री बि आहे जामु ई हिते इतिहास बि आहे त माण्हू हिते अची करे जामु ई ख़ुशि रहंदा आहिनि